आजकल गाँवो में मजदूरों को खोजने के लिए बहुत दूर दूर से दूर दूर जाना पड़ता है और उनको सही व्यवहार तरीके से उनको मनाना पड़ता है और उन उनको अच्छे तरीके से व्यवहार से उनको कराना पड़ता है कि भैया चलिये मेरा ये काम कर दीजिए तभी वो उन लोग तैयार होते हैं नहीं तो आजकल लोग मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जबकि आ बहुत से लोग पहले पास में हीं रहते थे तो आ कर के जो भी देते थे उसको स्वीकार करके अपना हमारा कार्य कर देते थे इस इसी प्रकार आजकल के लोग किसी कार्य के लिए लोग तैयार नहीं होते और हम अपने के लिए आवश्यकता पड़ती है तो दूरी से जाकर उनको कहना पड़ता है कि चलिये भैया हमारा कार्य ये है कर दीजिए उनके साथ अच्छा व्यवहार बरतना पड़त है और उनको अच्छी स्स मजदूरी भी देना पड़ता है नहीं तो ओ आने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि अब लोग किसी कार्य करने के लिए बहुत से से सतर्क हो गये हैं पहले ज़माने में किसी कार्य करने के लिए दो सौ लगता था आजकल के लिए दुनिया में कार्य करने के लिए लोग हज़ार हज़ार रुपये देने पड़ रहा है यही सब समस्यायें सामने दिखाई पड़ती है क्योंकि पहले के लोग पास में हीं पहले काम कम था इसलिए लोग कार्य को करने के लिए तैयार रहते थे और मेहनती भी थे अब के लोग उस कार्य से घृणा करते हैं इसलिए कृषि कार्य मे को करने के लिए लोग तैयार नहीं होते सभी कृषिकों को काम कराने के लिए सबसे अच्छी तरी तरह से व्यवहार बरतना पड़ता है व्यवहार न बरतें तो कोई और पैसा भी अच्छी तरीके से देना पड़ता है क्योंकि समय के आधार पर सब परिवर्तन हो गया है सभी लोगों को मिला जुला कर कृषि का कार्य कराया जा सकता है